बिबार बागान खालामनाय होनोब्लाथ' बिबार बागान खालामनाया आंनि मोनसे हबि बायदि दा बिबार बागान खालामनायाव सा माखासे हेंथा नुजाथियो बुंनो थाङोब्ला हानि जेंना जे जोंनि ओनसोलफ्रावबो आथिखालाव न'फोराव हाया गोबां एसेल' जाबोबाय जायनि जाहोनाव बिबार बागान खालामनो होनब्लाबो हाजोबा ओंखायनो खनासेब्लाबो जोङो आं बिबार बागान खालामदों आर दा बेबायदि खालामनायाव ओ बे बिबार बागानखौ फोथांनायाव जेरैबायदि जोंनो गोबोर हासार नांगौ बेबायदि न'आव गोबोर हासार गैयैनि थाखाय जोङो आं बेहाय ओ बिबार बागानखौ मोजां खालामनो हायाखै आरो खायसे माब्लाबा माब्लाबा समाव ओ जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा आथिखालाव बांसिन मोसौ बोरमाफोरखौ आगारो आरो बेबायदि आगारनायनि जाहोनाव माब्लाबा उम ओ बे बोरमा आगारनाय बोरमाफोरा मोसौफोरा फैनानै बारि माबायाव बिबार बागानाव हाबनानै बिबारफोरखौ जायो आरो बेबायदि जानाय नुयोब्ला गोसोआव दुखु मोनो जाय बिबार बागानखौ जोङो ओ सानफ्रोमबो नायफा नायफा आबाद लाफा लाफा लाबोयो आरो बिदि लाबोनायनि उनावबो जुदि ओ सोरनिबा मोसौ बा बोरमाया फैनानै जाफैब्ला गोसोआव दुखु मोनो आरो आर बेबायदिनि थाखाय जाहाथे ओ हायोब्ला जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो ओनसोलनि मानसिफ्राबो बेबायदि आगारनाय आरिखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेबायदि खालामब्लासो जोङो बिबार बागानखौ गोसो बायदियै ओ खालामनो हायो आरो